हलो केरु थो ॻाल्हाए हा हा तव्हांजे फलनि जी दुकान आहिनि हा जय झूलेलाल हा हा असां वटि अंब आहिनि हा कहिड़ा अघु असां वटि अंबु हाणे जीअं दशैरी आहिनि तोतापुरी चौसा अल्फ़ानजो ऐं लंगड़ा आम घणेई वैराटियूं आहिनि हा हा बादाम हा बादाम अंब बि आहिनि हा हा हाणे ॾिसो जीअं हाणे ॿाहिरि जा अंब आहिनि हिकिड़ा आपूसी अंब आहिनि जीअं त हू त वरी डज़न जे हिसाब सां तव्हांखे मिलंदा अठ सौ रु अठ सौ रुपए जा डजन हा त बादाम में अञा ताईं या अघु वधीक आहे सौ रुपए किलो आहिनि बिल्कुलु एवन असांजो फ़्रूट अलाए किथे किथे वेंदा आहिनि जीअं शादियुनि में बि जंहिंजा थींदा आहिनि त असांजे दुकान तव्हां टोकरा ठही वेंदा आहिनि घणेई आडर ईंदा आहिनि शादियुनि जा स्पेशल असांजी शइ तव्हां ख़ाली हा हा केला न न सभु आहिनि सुठा व सुठा तव्हांखे सतर रुपए डज़न मिलंदव अघु तव्हां शइ पहिरियों ॾिसिजो ऐं तव्हां चारि दुकाननि था पुछो तव्हांखे अगरि अघु वधीक लॻे त तव्हां न न सतर रुपए तव्हांखे एवन अगरि तव्हांखे थोरो घटि वारा खपेनि त घटि वारा बि आहिनि तव्हांखे मां हिकिड़ो तव्हांखे टोकरो ठहियल बि रखियो आहे हिते कंहिंजो ऑडर आयल आहे ऐं उहो ठहे पियो टोकरो तव्हां ख़ाली हिकु दफ़ो अची करे ॾिसो असांजी कहिड़ी वैराएटी आहे ऐं कीअं टोकरा ठहियल आहिनि सुठा एवन हिकदमि फ्रूट तव्हांजो चारि ॾींहं बि टोकरो रखंदा त तव्हांजो ख़राबु फ्रूट थींदो ई काने अनानास आहिनि चीकू अंगूर मतलबु ग्रीन ब्लैक ॿई आहिनि अंगूर हा हा कीवी सभु तव्हांखे जेको फल चवंदा सभु असां वटि आहिनि ॿाहिरि जा जेका अॼुकल्ह आहिनि एवोका सभु आहिनि हा हा ठीकु आहे तव्हांखे अगरि खपे त थोरो घणो घटि करे ॾींदासीं तव्हां जीअं चयो था भई शि पैक कराइणा आहिनि तव्हांखे वधीक खपेनि त तव्हांखे थोरा हा हा त ठीकु आहे हा हा त तव्हांखे थोरो घटि करे तव्हांखे ॾींदासीं पर फ्रूट असांजो एवन अथव बिल्कुलु तव्हांजो हिकदमि असांजो डारेक्ट न तव्हांखे ॾिसी वाएसी अगरि मुंहिंजो असांजी दुकान ते इहा ई त मेन आहे कोई ख़राबु फल हूंदो आहे असां सस्ते में अलॻि रखी छॾंदा आहियूं त उहो अलॻि घटि में विकामजंदा आहिनि बाक़ी असांजा रोज़ु जा नवां फ्रूट रोज़ु लहंदा आहिनि असांजो ख़ाली दुकानूं कोने असांजी आड़त बी आहिनि दुकान असांजा होलसेल में बि हलंदा आहिनि मंडियुनि में जी

सीतापुर मंडी में असांजा हलनि पिया होलसेल अमी चाहे दिल्लीअ में बि असांजा आहिनि आजादपुर मंडी में हुते बि असांजा फ्रूटनि जा रोज़ु ट्रक लहंदा आहिनि असांजा ॾाढा वॾा कम आहिनि असांजो तव्हांखे हिक बि फ्रूट ख़राबु न नज़र ईंदव अगरि हूंदो बि ख़राबु थींदा आहिनि त असां अलॻि वरी घटि में विका विकिड़े छॾंडा आहियूं बाक़ी इअं टोकरा ठहंदा आहिनि त असांजा एवन तव्हां असांजा ऑडर ख़ाली अची ॾिसो केतिरा बुक आहिनि हाणे हल हलनि थियूं न शादियूं त सभु हंधु असांजा ई सिंधियुनि में घणेई असांजा ई ऑडर हितां असांजा ई दुकान तव्हां वेंदा आहिनि सभु टोकरा ठही करे तव्हां ऑनलाइन में ख़ाली असांजे दुकान जो नालो विझंदा त पोइ ॾिसिजो केतिरा तव्हांखे हा सभु सभु हा हा हा हा

हा तव्हां अगरि अ तव्हां अगरि दुकान ते असांजी अची ॾिसंदा त तव्हांखे वधीक सुठो लॻंदो तव्हांखे फ्रूट हिकदमि जेको तव्हांखे सुठो लॻंदो तव्हांजो उहो पैक कराए तव्हां तव्हांखे साम्हूं ॾींदासीं हा पर अहिड़ी ॻाल्हि कोने तव्हां ऑडर बि ॾींदा त तव्हांखे ऑडर में बि उहो ई माल मिलंदो जेको तव्हां साम्हूं अची ॾिसंदा असांजो अगरि सभु हा हा असांजा हा सभु तव्हांखे पूरा फ्रूट जेका चवंदा उहो असांजा मिली वेंदव तव्हांखे सभु असांजी चङी वॾी दुकान तव्हां अची ॾिसो

जी जी तव्हां भले थोरो ॾिसो घुराए करे तव्हांखे भले तव्हांखे जीअं लॻे न न पोइ बि थी वेंदा तव्हां पहिरियों शइ ॾिसो तव्हांखे वणे त तव्हां भले पोइ चयो मूंखे ठीकु आहे पोइ तव्हां पैसा भले मोकिले छॾिजो हुन में ई ऑनलाइन हा हा हा जी तव्हां अची ॾिसो हा हा जी ठीकु हा हा ओ जय झूलेलाल जय झूलेलाल